یہ زبان یعنی کہ اردو یہ زبان ہمارے پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے اس کی ثقافت ہو یا پھر اس کی شناخت ہو اس نے ہمارے ذہن کو بدل دیا ہے یہ ہماری زبان جو پرورش ہوئی ہے یا ہماری جو ثقافت ہے اس کی زبان کی وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ ہم لوگوں نے اردو لکھنا پڑھنا بولنا بہت اچھا سمجھا ہے کیونکہ ہمارے یہاں اردو بہت اچھے سے بولتے ہیں اور ہم لوگ بہت شوقین رکھتے ہیں اردو بولنے میں اور بہت اچھا لگتا ہے اردو ہماری پرمپرا ہے اردو کافی پرانی زبانیں ہیں اردو میں ہم لوگ لکھتے بھی ہیں پڑھتے ہیں اور اسکول وغیرہ میں مدارس وغیرہ میں بھی پڑھائی جاتی ہے ہماری پرانی زبانیں ہیں اردو اردو سے ہم لوگ بہت شوقی شوق رکھتے ہیں